ना हमहै नांगौमोन बै खाथिनि दैमानि दैया रानदोंनो नै दिनैसो मैया दाखालि दैबाना जानानै लोमला बायनानै राननानै थालांदों नो बयबो हमैदों जोंबो हमैनोसै नामा दा दा थांनोसै एसे तिनथासोआव थांनोसै नामा सोलाबगोन ना सोलाबा अ नोंङो मुसारि गांसे लादो आमफ्राय खबाइ मोनसे लादो आमफ्राय खदाल मोनसे लादो बेनो जागोन दे माखासेखौ आं लानोसै थांदों दस्राफ्रा थांगासिनो बारलि मोनदों मागुर मोनदों सिंगि मोनदों एलेंगाबो मोनदोंमालाय मालाय दस केजि गाहाम फास केजि गाहाम मोनदोंनो उम उम सोरखौबा लोगो लिंदेरगोन नामा नङा नोंखौसो होनदां औ होमबालाय जोंनिजों फैगोन ना नोंसिनिजों थांनांगौ नोंसिनि न'नि उनथिंनि माथावरिजों थांगोन नामा दे होमबालाय आंनि लोगोखौ ओंखारनानै थादो दे औ दे दे